میں عام طور پر عصری آرٹ کے اندر مجسمہ سازی کے لیے کردار کے دیکھنے کو بہت اہمیت دیتا ہوں کیونکہ عصری آرٹ کے اندر سب سے اصل چیز تو مجسمہ سازی میں کردار ہی ہوتی ہے اگر کردار کا انتخاب ہی غلط ہو جائے گا تو مجسمہ سازی کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی اس لیے تمام مجسمہ ساز کو چاہیے کہ وہ کردار کا انتخاب اچھے سے کریں اور کردار کا انتخاب دوسرے فنون سے بہت زیادہ مختلف ہوتا ہے یعنی کہ دوسرے فنون میں کردار کے انتخاب کے لیے بہت زیادہ مشکلات نہیں پڑتی ہے بلکہ بڑی آسانی سے کردار کو دیکھ لیا جاتا ہے لیکن عصری آرٹ میں مجسمہ سازی کے کردار کو دیکھنا ایسا ہی ہے گویا کہ پوری عصری آرٹ پر نگاہ رکھنے جیسا مجسمہ سازی کے اندر کردار کو دیکھنے پر لوگ بہت زیادہ غلطی کر بیٹھتے ہیں اور ان غلطیوں کی وجہ سے ان کی مجسمہ سازی میں وہ جاذبیت نظر نہیں آتی جو کہ مجسمہ سازی کی اہمیت کو بڑھائے تو اس لیے خاص طور پر مجسمہ سازی کے لیے کردار کا انتخاب بہت زیادہ ضروری ہے اور اس لیے مجسمہ ساز کو چاہیے کہ کردار کی انتخاب کی اہمیت کو سمجھے اور اس انتخاب میں غیر معمولی غیر معمولی احتیاط ہوتے ہیں اس کا ضرور استعمال کرے اور اچھے ڈھنگ سے کردار کو دیکھیں